आमच्या हिंदू धर्मांत खूू भाशेचे सण साजरे करतात आनी हिंदू संस्कृती ही आमी हिंदू लोक जपून दवरतात अशेंच अनेक उत्सव आमी साजरे करतात तेतूंतलोच एक हांव उत्सव म्हळ्यार आमचो शिगमो काणकोणांत शिगमो म्हणलो की खरोच फेमस आसा शिगम्याक आपल्या आपल्या वाड्यार म्हळ्यार काणकोणांत आमच्या लोलयां गांवांत स वाठारांतले वेगळे वेगळे वांगडी शिगम्याक उत्सव साजरो करतात आनीक ते एक दिसाक फस्ट पयले दिसाक सगळे सातय कडचे वांगडी ह्या एक देवळांत जमतात आनी खंय आपली कला साजरी करतात आनी खंय देवाचें उतर घेवन तें आपल्या आपल्या गांवांत खेळपाक वतात सातय गांवांत ते तेंमकां जे दीस पांच दीस मेळटात जावं स दीस मेळटात ते गांवा गांवात शिगमो खेळत फिरत येतात आनीक पांच दीस ते उमेदीन काडटात आनी लास्ट दिसाक ते आपआपल्या मांडार येतात मांडार म्हळ्यार आमच्या लोलयां गांवांत ताणशीं वाडा वेगळो आसा पेडे वाड वेगळो आसा कारय वाड वेगळो आसा अशें ये सात दीस सय वाड्या वयलो लोक एकठांय येतात आनी जेन्ना ते फिरून आप आपल्या लास्ट दिसाक आपल्या वाड्यार परतून येता खेळत आनी शिगमो म्हुणलो की खूप उमेदीचो दीस सगले भुरगें आपली कला थंय दाखयतात म्हळ्यार ते शिगम्याच्यो तोणयो कितलेशे भशेन खेळपाचे आसतात त्यो शिगमो ते एक उत्सव असो मनयतात आनी ते खेळत खेळत लास्ट ज्या दिसा येतात तेन्ना खंय त्या मांडार आमी सगलीं बायलो सुद्दां एकठांय जाता लास्ट दिसाक आनी व्हडलो उत्सव साजरो करतात खंय आमी खूब रांदतात बायलां आनी ते दादले ते खेळत येतात आनी आमचो मांड हो खूब फेमस आहा कित्याक आमचे मांडार पांच देवाचे अवतार येतात म्हळ्यार पांच जाणांचेर देवाचे देव तेंचेर येता अशें आमी म्हणटात आनी तेचेर लास्ट दिसा येता तेन्ना नाचत येतात तेतूंत मात्शें सुद्दां चूक जावूंक जायना कित्याक तें देवाचें आंगार येयल्लो जो भार आसता न्ही तेमकां त्रास जाता म्हणून ते गुलाल उडयत तेमकां नाचयत नाचयत मांडार हाडटात आपले तुळशीक प्रदक्षीणा काडटात आनीक मागीर खंय खूब खेळटात आनी जें करतरेर आमी तेदो पसून बायलांय सगलीं एकठांय जातात खूब तरेचें जेवण रांदतात आनी व्हडलो उत्सव रातभर आमी तो मनयतात आमी खूब उमेदीन तेमकां दादल्यांक सुद्दां साथ दितात बायलां दादले एकठांय जावन आमी तो उत्सव थंय साजरो करतात रातीन मागीर ते सगळें खेळटात मागीर तें आमचें हे जातकीर ते न्हावपाचें एक हें आसता तें न्हावपाक म्हण एक जागा आसता त्या जाग्यार थिंगा वचचें पडटा खंय वता ते न्हांवन येतात मागीर आमच्या गांवचे सगले लोक म्हळ्यार आपआपल्या घरांतल्यान एक नाल्ल थंय व्हरतात आनी देवाक खंय कोण सांगणें कोन्न घेतात कितलेशे लोक सांगणें आयकोपाक येता म्हळ्यार तें घ गाराणें घालतात म्हळ्यार कोणी बरो ना जाल्यार कोणागेर भुरगें ना कोणागेर आनी कितें ना अशें दुसरें दुसरे वाड्यावयले सुद्दां लोक खंय आमचे त्या वाड्यार कित्याक आमचो तो पेड्यांचो जो शिगमो आहा तो खूब सामको हेजो आसा उत्सवाचो आसा आनी खूब एक तेका एक देवाचें देवपण येता पळय आनी खंय तो देवाचें जें तो उतर कितें आमी क्वेशन केलें जावं आमी किचें मागलें कोणागेर भुरगें ना जाता कोणाकय शिक्षणाक लागून आसता कोणाकय शिर्विस मेळना अशें लोक आपआपले गाराणें घेवन त्या देवा मुखार सांगतात आनी ते भाराचेर तेका देव उतर दिता बाबा तूं तुगेलें हें काम जातलें कांय ना आनी जायना जाल्यार सुद्दां जाल्यार तो सांगता तें जावचेंना आनी जाता जाल्यार तूं मागीर बाबा जातलो तुमी मागीर आमी सांगता आमचें काम जालें आमी कितें तुका पांच नाल्लांची पंचखाद्य दिता जावं तुका एक दिवली दितां कितें अशें आपलें मनाचे भावार्था प्रमाणे आमी खंय देवाक सांगता आमी हें दितलें आनी तें खरेंच जाता इतले आमची खंय देवाची सासाय आसा आनी तें सगलें जातगीर तेमकां भार येता मागीर आमचे गांवचे आमचे पेडेचे वाड्या वयले सगले लोकांक हे उबे करतात आनीक देवाची आशिर्वाद आमी घेतात आनीक आपल्या मनांतली इच्छा तेका सांगतात आमचे सगले भुरग्यांक बाळांक आरोग्य तूं ह्या वर्साची राखण तुयें हांगा दिवची अशें आमी मागतात आनी तो आमकां दिता तशेंच आता कितें तरी जाय जाल्यार आमी देवा सांगता देवा आमच्या हातीन अशी चूक जाल्या सुद्दां आमी म्हणटा आमी देवा चूक जाली आनी आमचें कितें तरी जाय आमकां कितें भुरग्याचें बद्दल आमी सांगणें करूंक शकता तें आसा तें सगलें पळय आमचें आयकून घेता आनी लास्ट मागीर तो सगले धा जाणांक आमकां सगलें एकठांय घे त्या माडा कडेन आपयता आनीक धा जाणांक वर्साची राखण म्हणून सगल्याक सांगता की तुमी ह्या शिमेचे भितर रावात आनी आपूण तुमकां तुमचेर आशिर्वाद दितां अशें म्हणटा आनी देवाचो मागीर व्हडलो इश्वराचो भार येता जल्मी म्हणोन जल्मी देव म्हूण येता अशें अशें पांच स जाण येतात मागीर गडे पडटा आमचे ते गडे सात जाण गडे वेगळे आसतात आनी हे देवाचे भार वेगळे आसता असो व्होडलो उत्सव आसता आनी तो पळोवपाक आनी तेजें गाराणें घालपाक लोक हांगचे जे लोलयेचे सगले म्हळ्यार आपआपल्या मांडावयले सगले काबार जालें की ते हांगा येतात आमच्या मांडार येतात कित्याक सगल्याच्याच चड लोलयां हो पेड्याचो मांड खूब फेमस आसा आनीक त्या मांडाचें एक वेगळेंपण आसा खंय की आमचो एकवट खंय बोरो आसा आनी आमी बऱ्या मन हेणी तो व्हडलो बशेन तो उत्सव आमी खंय साजरो करतात आनी लास्ट जेवणाच्यो पंगती लोकांक खूब येता लोक आनी आमी त्यो रातभर आमकांय करता लोकांक वाडटा करता सगळें निवळ करता म्हळ्यार आमकां सकाळचीं पांचा सन आमी थंय आसता ते रातच्या आमकां बारा एक दोन सुद्दां एक वेळार जातात आनी तें सगली कोरून तो मांड सगलो आमी परतून शुध्द कोरून आनी हें कोरून मागीर आपल्या त्या घरा वता लोक असो आमची संस्कृती आमच्या पेड्या वाड्याक जाता आनी तें पळोवपाक आनीक इतलेंशें फेमस आहा काणकोणा भितर म्हणल्या भाशीन तो खूबूच मांड फेमस आसा असो म्हज्या गांवचो मांडाची ही संस्कृती हांव तुमच्या मुखार दवरलां आनीक म्हाका जें जमलां त्या पयलीं सांगलां पूण म्हाज्या सांगल्या तेजें कितलेशें चड खंय देवाची खंय हें आसा इतलेंच सांगतां